मिगी इन्ना अच्छा मसूस होंदा कि में अपने पौधे लाए दे ते जंदू खिढदे न ते किन्नी खुशी होंदी ऐ ते अस अपने घरे गी बूहटा इस करियै लान्ने आं कि जेहदे कन्नै कि बंदा अपनी सांस बी अच्छे तरीके कन्नै लेई लेऐ और बाह्र दा जे्हका वातावरण ओह् बी अच्छा लब्भै और इ'यां सैल्ला सैल्ला इ'यां मतलब बाह्र लब्भै अपना शैल बी लगदे बूहटे लाऐ दे बी शैल लगदे बूहटे कन्नै इ'यां घरै दी रोनक बनदी इस करियै पेड़ असें गी लाने चाहिदे और मिगी गार्डनिंग करना बड़ा पंसद ऐ क्योंकि जेह्की गाडर्निंग दा मतलब एह् होंदा कि असें गी पेड़ मतलब लाने क्योंकि जिन्ने जैदा पेड़ लाह्गे इन्ने गै अस मतलब जी सकने आं सांस अच्छी लेई सकने आं इस करियै असें गी पेड़ लाने चाहिदे और मिगी अपने आप च बड़ी खुशी होंदी ऐ कि में पेड़ लाना पंसद करनी आं क्योंकि में जेहड़ा बी बूहटा लाना पसंद करनी आं उऐ बूह्टा लग्गी जंदा और मिगी एह् जदूं खिढदे न बूहटे ते में आपूं अपने आप च बड़ी खुशी मिलदी ऐ क्योंकि अस इ'नें बूहटे कन्नै अस जिऐ ने इद्धरै दा सांस अस लैन्ने होन्ने आं बूह्टे कन्नै